ہمارے معاشرہ میں کوئی بھی شخص جب نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو بہت ساری کاروباری ایسی جس کو وہ انسان کرتا ہے خاص طور پر اگر وہ کاروبار اپنے علاقے میں کرتا ہے تو اس کاروباریوں کو کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن میرے خیال کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کاروباری کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کاروباری کے بجائے اپنے کاروبارو کو کیفیت دے کر کے اس کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے جو بھی بہتر قدم ہو سکے ان سب کو کرنی چاہیے تاکہ ان کے کاروبارو کا سرمایہ اس کے لیے برقرار رہ سکے اور جو بھی مشکلات ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ اس کا یہ کاروبار ہی ہے اور یہ کاروبار اس کا چل گیا تو اس کے سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں اس کارباریوں کو مٹانے کی ضرورت ہے